جی ہلو جی بالکل جی آپ جی آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے بول رہے ہیں جی آپ ہم یہ ہماری غلطی نہیں ہے جو آپ کی اسٹوڈنٹس آتے ہیں باہر سے آزادانہ طور پہ آتے ہیں پہلے تو کتاب نکالتے ہیں اپنی جگہ پہ پھر آپ ہی اس کو غلط جگہ پہ رکھ دیتے ہیں یا تو آپ پھینک دیتے ہیں ٹیبل کے نیچے جی آپ معتبر ہیں تو آپ رکھتے ہوں گے آپ مدبرانہ طور پہ رکھتے ہوں گے ٹیبل پہ مگر زیادہ تر جو بھی بچے آتے ہیں وہ لائبریری میں ہماری کم سے کم پچاس ہزار کتابیں ہیں وہ کوئی سی بھی اٹھا کے کہیں پہ بھی رکھ دیتے ہیں تو اس میں ہم سیگریگیٹ نہیں کر پاتے اور ہر ایک مہینے کے بعد اب کتابوں کو اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو ابھی جی میں میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریشانی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں مگر ہم ہر مہینے کے اینڈنگ پہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کتابوں کو واپس اس کے سیریل کے حساب سے رکھ دیتے ہیں مگر سیریل اس کو جو ترتیب ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی کتابوں کو مسمیچ کر دیتے ہیں ہم اب یہ کام کریں گے آپ کے لیے ہمارے پاس اور بھی کمپلینٹس آئی تھی سملر ایسی نوعیت کی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ہر پندرہ دن بعد واپس ریسیگریگیٹ کریں گے اور کتابوں کو اپنی جگہ رکھیں گے سیریل کے حساب سے تو میں کل لائبریری بند رکھ سکتا ہوں اور کل دن میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو ہم یہ کام کریں گے کہ سیریل

جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کل ہم کریں اوکے اوکے اوکے شکریہ